हैलो क्या आप आशीर्वाद ट्रेवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी

को इसलिए संपर्क किया है क्योंकि मैं अपने लिए एक कैब बुक करवाना चाहती हूँ मेरे परिवार में हम चार लोग हैं और हम चारों को एक कैब बुक करवानी है एक्चुअली हमें इंदौर घूमने के लिए जाना है और हमें इंदौर में पूरे दिन घूमना है तो एक पूरे दिन के लिए हमें कैब चाहिए तो क्या वो बुक हो सकती है ओके तो आप हमारे लिए हम चार लोगों के हिसाब से एक कैब बुक कर लीजिए और मैं आपको ये बताना चाहूँगी की कल इंदौर जो है वो हम दस बजे तक हमारी ट्रेन इंदौर में पहुँच जाएगी तो मैं चाहती हूँ की दस बजे तक आपकी जो कैब है वो स्टेशन हमें लेने के लिए आ जाए और दस बजे से हम लोग शाम को हमारी जो वापस आने की ट्रेन वो आठ बजे है तो हम लोग चाहते हैं कि हम पूरा दिन वहाँ घूमें इंदौर में जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं हम हम वहाँ हर जगह जाना चाहते हैं हर जगह घूमना चाहते हैं और उसके बाद आपको स्टेशन छोड़ने की ज़िम्मेदारी भी आपकी ही है तो आपको हमें ठीक आठ बजे स्टेशन छोड़ना है क्यूोंकि हमारी ट्रेन है वापस भोपाल आने के लिए तो क्या आप हमें बताएंगे कि इस तो आपका ये जो इसमें जो पूरा खर्चा आएगा ये आप हमें बता दीजिएगा और मैं मेरा जो पिछला जो एक्सपीरियंस है आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था हम पिछली बार भी हम वृंदावन गए थे घूमने के लिए तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपके साइड से मिला था तो हम चाहते हैं कि इस बार भी घूमने के लिए हम आप ही की ट्रेवल एजेंसी के साइड से जाएँ तो अगर हो सकता है तो आप हमारे लिए एक कैब बुक कर दीजिए ओके